सोलोंथाइआ दानि जुगाव मोनसे सोलोंनो गोनां मोनसे जोबोद गोनांथार हाबा सोलोंथाइ मोननाया जिउआव गोबां खामानियाव मदद होयो संसार जानायनि मोनफ्रोमबो खामानि मोनफ्रोमबो थांखि मोनफ्रोमबो हुदा मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय गासिबो बायदि खामानियावनो सोलोंथाइया मदद हायो आरो बै सोलोंथाइखौ जों रोङोब्ला गोबां गोजौ थाखोसिम दावखोलांनो हायो लोगोसे सोलोंथाइ मोनि सुबुंफ्रा गावसोरनि संसार जानायाव गोबां हेंथा फैयो जायनि जायनि जाहोनाव बै सुबुंफ्रा जौगानो एबा जिउ राहा लामा दानायाव गोबां हेंथा मोनो जायनि जाउनाव गोबां बिबांनि खस्थ' आरो जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो सोलोंथाइ मोनि सुबुंफ्रा जिउआव खस्थ' मोननायजों लोगोसे गोबां खामानि दामानि मावनो थाखाय साहस मोनि जायो आरो बिसोर समाजनि सिगाङाव गावनि खेंफोरथिफोरखौ बुंनो लाजिनायजों लोगोसे सिगां खामानि मावनायाव सिगां आवगायनो हायि जायो गुबुन फारसेथिं सोलोंथाइ मोन्नाय सुबुंफ्रा गोबां सोलोंथाइ गैयै मानसिफोरखौ खैफोदाव खोख्लैयो लोगोसेनो सोलोंथाइ मोननाया जिउआव जोबोरैनो गोनांथार मानोना दानि जुगाव सोलोंथाइ गैयाब्ला दावगानायनि लामायाव मोनफ्रोमावबो हेंथायाव फैयो सोलोंथाइजों जोङो मोनफ्रोमबो इउन जोलैखौ गावनि थांखि आरो गावनि केरियारफोरखौ मोजां खालामनानै लानो हायो सोलोंथाइ रोङोब्ला सुबुङा गावनि थांखियाव सौहैनो हानायजों लोगोसे जिउ राहा दानायाव गोरलै जायो सोलोंथाइजों दानि जुगाव सोलोंथाइ गैयै सुबुङा सासे बेंगुरा बेंगुरि खाना खानि सुबुंफोर बायदि मानोना सोलोंथाइआ दानि जुगाव मोनसे गोनांथार बाहागो सोलोंथाइनि गेजेरजों सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जों गासैबो खामनिखौनो मावनो गोरलै जायो आरो बै खामानि फोरखौ जोङो गोरलैयैनो मावनो हायो थिक बेबायदिनो सोलोंथाइनि गेजेरजों गोबां मुलाम्फा मोन्नो हायो आरो सोलोंथाइ मोनि सुबुंफोरा गोबां जेंना जेंनिजों जेंनिजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो आरो दावगानो हायि नेहाद जायो